پانی کو فلٹر اور کرنے اور صاف کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں جیسے کہ آج کل سماج میں اور ہمارے معاشرے میں آر او مشین کا چلن چل چکا ہے جس کی وجہ سے ہر کوئی جو صاحب استطاعت ہوتا ہے تو وہ اپنے گھروں میں آر او مشین لگا لیتا ہے اور آسانی سے وہ پانی کو فلٹر کر کے استعمال کرتا ہے لیکن جو صاحب استطاعت لوگ نہیں ہیں تو وہ لوگ وہی جو پرانے طریقے ہوا کرتے تھے پانی کو صاف کرنے کے جیسے پانی کو گرم کر کے ابال کر کے پانی کو صاف کرنا اور پانی کے مٹی کا جو برتن ہوا کرتا تھا جس کو ہم مٹکا کہتے تھے اس میں رکھ کر کے پانی کو کئی گھنٹے رکھ دیا جاتا تھا تو پانی صاف ہو جاتا تھا جو اس میں کچرے ہوتے تھے وہ نیچے بیٹھ جایا کرتے تھے اور جو پھٹکری جو ایک طرح کا کوئی ٹکڑا ہوتا ہے وہ اس کی مدد سے لوگ پانی کو بھی صاف کرتے ہیں جس کو اس کے ذرات جب پانی میں جاتے ہیں تو جو اس میں کچرے ہوتے ہیں اس کو لے کرکے وہ تہہ نشین ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پانی صاف ہو جاتا ہے تو اس طرح سے ہمارے گھریلو ٹوٹکا ہوتا ہے